हॅलो कोण उलयता आं बरें सांग आं हय आमचे कडेन गांवठी मिरसांग्यो आसा हरमळच्यो आसा आनी वाळपयच्यो आसा चारशी रुपया किलो दिल्या बरी एकदम हय लास्ट इयर खूब म्हारग आसली अंदू तरी खूब सवाय जाल्या सांगा हय मेळटल्यो मेळटल्यो केन्ना येवपाक जाता येया नाका नाका नाका तितलो विश्वास आसा आमचो तुमी केन्ना येया फक्त येवच्या आदीं एक धा मिनटां फोन केल्यार पुरो कित्याक सांग पळोवया मागीर गोदांवच्यान हाडपाक जाय न्हय पत्तो म्हजो नंबर घेयात नायन सेव्हन सिक्स फोर टू फोर फोर त्री नायन झिरो होय जें जाय पय पावसा खातीर तें सगळें आमच्या दुकानार आसा आं तुमी केन्ना येवूं येता आनी आमचो म्हाल एकदम बरो आसा आमी शोपवाले म्हणजे जे गांवांत पिकयता पळय तेंच आमचे दुकानार दवरता अशें भायलें ओके आं हां आसा आसा आंब्याचीं आसा बिंडेचींय आसा कांय हरकत ना येयात तुमी येयात हय हय तें पॅकिंग बीन करून दितात आमी सगळे कांय प्रोबल्म ना हय हय पॅकिंग करून पिशवी मातशी कपड्याची हाडल्यर बरी कित्याक आतां प्लास्टीक बी बंद केलां न्हू हय दिया दिया दिया अवश्य ओके ओके ओके ओके सांग तिका फोन कर म्हणून ओके बरें